मैंने फ़िट मी कंपनी का एक मेक अप किट ऑर्डर किया था जिसमें मेक अप के सभी आइटम्स थे जैसे कि फेस क्रीम हो गई पौडर हो गया और कंसिलर हो गया ये सभी आइटम्स थे मेक अप किट में तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने फ्लिपकार्ट से ये मंगवाया तब वहाँ पर इसके बारे में सब बहुत अच्छा लिखा हुआ था पर जब मैंने इसका उपयोग किया तो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब है और ये मेक अप कि जो चीज़ें है वो ज़्यादा देर तक चेहरे पर रहती नहीं है बहुत जल्दी मिट जाता है यह मेक अप और कुछ विशेष प्रकार का नहीं है इसमें बिलकुल खराब क्वालिटी दे रखी है बस इसका नाम अच्छा कर दिया है कि अच्छा सब इसके बारे में लिखा है वहाँ फ्लिपकार्ट पर की कोई ऑर्डर करे तो एकदम उसको लगे कि अच्छा ही है पर बिलकुल अच्छा नहीं है तो ये फ़िट मी कंपनी का था मेरा और इससे को जब मैंने इस्तेमाल किया तो मेरे चेहरे पर एकदम छोटी छोटी फ़ुंसियाँ आने लगी और ये बिलकुल खराब है तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप ऐसा कोई प्रोडेक्ट खरीदें मेक अप की चीज़ें तो ऑन लाइन फ़्लिपकार्ड से देखकर तो बिलकुल ना खरीदें क्योंकि इसमें बिल्कुल पता नहीं होता कि ये चीज़ें अच्छी हैं या नहीं हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी ऐसे कोई मेक अप की चीज़ें खरीदें तो देख परख के खरीदें और अच्छे से खरीदें